औ आंनो मामोन बिबाराथ' दङ दंनायालाय ओमफ्राय नोंनोबा माबायदि बिबार नांगौमोन अ दङ बिबारालाय अ दङ बे गिन्दि गेन्दे बिबारबो दङ गोमो कालारनि गलाप बिबारबो दङ अ माब्लामोन अ ओमफ्राय बिबारखौ बेसेबां नांगौमोन अ दे जागोन दे बिबारालाय दङ दंनाया ओमफ्राय दामफोरासो बाहाय दाम दामनिमोन अ टाप मोनसेयाव आरायस' थिनस' सारिस' बिदि लायो आरो नोंनोबा बेसेबां टाप नांगौमोन

अ गय फुलि फिसा फिसा दङ दंनायालाय बेखौबो नांगौमोन नामा अ जागोन दे माब्ला होनदों फेब्रुवारिनि लास्टआव अ बुरजा बुरजा नांगौबा औ जागोन दे ओमफ्राय सोर लांफैगोन जों हैनांगौना नोंसोर लांफैगोन अ अ जागोन दे गेन्देखौलाय नाङा गेन्दे बिबारखौ अ अ दे जागोन दे होनबालाय गेन्दे दङ गलाप बिबार दङ ओमफ्राय बे गोजा गोजा फिसा फिसा फुलफोराबो दङ गय फुलि दङ गय फुलि बिबारबायदि बेफोरबो दङ औ दे होनबा उनाव फन खालामफिनबानो जाबाय लांफैनाय टाइमाव